हँ कोन माँछ लेबै हमर जोन रङ्गके लेबै मछली सब रङ्गके छै बुआरी हँ तऽ बुआरी छनि नहि आ टेंगरा छनि अथि गरै छनि अथि की कहै छथिन नहिये ने सए रुपैआ आ आरो सब छनि वएह अस्सी आ सब भाव बढ़ले एखन छनि डेढ़ सए रुपये पोठियो सए पोठियो अब केना केना बनेतन हँ ओनाहिये तऽ हँ ओ अपन घर लै जेथिन अपन काटि कऽ अब काटि आरके बनेथिन हमे नहि कहियो बनैलीये हम खाली देखै छियनि काटा कुटी काटा कुटी नहि हम काटा कुटी नहि करै छियै हमें सौंस हँ हम सौंसे अब जेतना रूपा लै ल पाँच पाँच रङ्गके है पाँच रङ्ग बुआरी होयत चौंका जे छै से कए किलो लेबै तऽ बढ़ियोंका तऽ लेथिन कए किलो तऽ लए लोथ लए कए रूपा जनले बात छनि सही तऽ लगेलियैन हँ डेढ़ सए रूपामे लए लिहैथ तऽ एक हजार रूपा लगतनि हँ एक हजार रुपैआ एक हजार रूपा दए दऽ आबऽ तऽ लए जा रूपा रूपा ने ने आबऽ हे यै बगले मे छनि कोना नहि छनि बेगूसरायके अन्तिम कोना हँ ओजे बगलेमे ओ अथि जे छनि मूली गाछ मूली गाछके बगलेमे हूँ ओजे आबऽ तऽ झोरा लै लिअ तऽ नाम नामो बता दिअ नाम तऽ हमर भेलनि अहिल्या देवी अयबै अहाँ तऽ हम चीन्ह ने जायब अहाँके अहाँ अयबै आ हम बाटे पर चीन्ह जायब अच्छा लीहऽ आबऽ ने अब आबऽ लै जा